भारतीय परिवहन प्रणाली बहुत अच्छा छै एकरा वर्तमानमे हेडलाइट लगाबै पड़तै हमरा बिहारमे ई सबके सिस्टम बहुत खराब चलै छै ई सब ठीक करैके लिए सरकार के ध्यान देबै पड़तै मोदी सरकारके सब चीजके ध्यान देबै पड़तै बहुत खराब चलै छै बिहारमे बहुत आओर सब देश भी छै जकरामे भारतीय परिवहन प्रणाली अच्छा ठीक नहि छै किछु किछु ही देश छै जकरामे प्रणाली बहुत अच्छा छै